हैलो अज्ज अं'ऊ तुसेंगी पंज लोकें दे नाम सनाना चाह्न्नी आं जेह्दे च साढ़ा पैह्ला नाम ऐ सुरभि ते दूआ नाम ऐ साढ़ा मुनीश त्रीआ नाम ऐ सार्थक ते चौथा नाम ऐ आदविक ते पजमां नाम ऐ नित्या